सरकार द्वारा देल गेल स्वास्थ्य सेवा कोन स्तरक अछि आओर अहाँ सरकारी अस्पताल वा निजी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमे सँ कतऽ जायब पसन्द करब सरकारी अस्पताल आओर निजी स्वास्थ्यमे की अन्तर छै एखन इएह एगो जे छै से समस्या आओर प्रश्न अछि आओर निश्चित रूपसँ ई बहुत ही माकूल प्रश्न जे छै से एखन राखल गेल अछि सरकार सब सुविधा देने छै हमरा सभके परन्तु सेवा भाव ई देखल गेल जाइ छै जे सरकारी कोनो भी प्रकारके सेवा चाहय स्वास्थ्य सेवा होइ शिक्षा सेवा होइ कोनो भी प्रकारके सेवा एखन तऽ स्वास्थ्य सेवाके बारेमे कहब आवश्यक यऽ जे सरकारी जे अस्पताल हमरा यहाँ स्थापित यऽ ओइमे निश्चित रूपसँ सेवामे किछु कमी छै डॉक्टर साहब होथि अथवा जे छै से हुनकर कनिष्ठ कर्मी होथि हुनका सभमे सेवाके कहीं कनि अभाव छै जबकि निजी स्वास्थ्य सेवामे हमरा पाइ लागइए एगो आर बात जे सरकारी जे सेवा छै सरकारी अस्पतालमे मुफ्त सेवा छै दबाइयो किछु उपलब्ध सरकारीमे भऽ जाइ छै लेकिन निजी जे अस्पताल छै प्राइवेट जे अस्पताल छै ओइमे जे छै से कोनो प्रकारके जे छै से अपनेके समस्या नहि होयतइ लेकिन पाइ हमर लगइए पैसा हमरा रहबाक चाही तऽ हम जे गरीब लोक छी तऽ हमरा सबके तऽ ओते सम्भवे नहि अछि जे हम जाके निजी अस्पतालमे भर्ती होइ ओते पाइ हमरा रहत तखने ने तऽ हमसब मजबूरीमे जाइ छी जे छै से सरकारी स्वास्थ्य सेवामे सरकारी अस्पतालमे तऽ हम सरकारा सरकारी अस्पतालक डॉक्टरसँ अनुरोध करय छियनि जे अपने स्वयं आओर अपन कर्मीके सेहो सेवाभावके जे छै से पाठ निश्चित रूपसँ पढ़ू आओर दियौ आओर जे गरीब अहाँ लग जे आबइए सरकारी अस्पतालमे ओसब गरीब रहय छथि हुनका अधिकसँ अधिक सुविधा मिलय अइ वास्ते अपने सब प्रयास करियौ आओर निजी अस्पताल तऽ सम्भवे नहि अछि गरीब गुरबा हमसब मध्यम वर्गीय छी सम्भवे नहि यऽ अइ सब कारण यऽ सरकारी तऽ बहुत अच्छा दबाइयो देल जाइ छै परन्तु वएह जे सेवाभावमे कमी देखल जाइत अछि